आङो मानलाग्रा रोखोमनि लाइफां खौनो गाइनाय जायो मानो होनोब्ला बेखौ गायनायाव जोंहा मानि गोरलैयैनो बे लाइफांखौ जोङो फेहेरनोबो हायो जेरै जोङो मोनसे मानलाग्रा बेन्दों जेरै लाव खुमब्रा जोगोनार खांख्रिख'ला बेफोरखौ जोङो मोनसे बैसां होनानै जोङो बेयाव मानला होनानै फांसे बिफांखौनो जोङो गोबां एरहोनो हायो गोबां गुवार जायगायाव बेयो मानलानानै बेन्दों महराव मानला लांनानै एरनायनि थाखाय मानि गोबां बिबांनि जोङो बिनिफ्राइ फिथाइफोरखौबो जोङो मोननो हायो मोनसे जायगायावनो थानानै बियो गोबां मानला लांनानै गोबां जायगायावनो गुवार एरनानै बियो गोबां फिथाइ थाइयो बेनि थाखायनो आङो बांसिनै बेन्दों महरनि लाइफांखौनो एबा मानलाग्रा महरनि लाइफांखौनो आङो गायनो मोजांसिन मोनो